हाँ मैं पी टी ऊषा के बारे में कई बातें जानता हूँ जैसे कि उन्नीस सौ छिहत्तर में जब पी टी ऊषा बारह साल की थी तब केरल सरकार ने कन्नूर में एक महिला खेल सेंटर की शुरुआत की थी तो वह बारह साल की पी टी ऊषा उन चालीस महिलाओं में से थी जिनका चयन यहाँ ट्रैनिंग के लिए हुआ था उन्नीस सौ उन्यासी में पी टी ऊषा पहली बार लाइम्लाइट में आई जब उन्होंने नैशनल स्पोर्ट्स गेम्स में इलेक्ट्रिकल चैम्पीयनशिप जीती पी टी ऊषा ने ऐथ़लीट के तौर पर अपने अन्तर्राष्ट्रीय करिअर के शुरुआत उन्नीस सौ अस्सी में कराँची में हुए पाकिस्तान ओपन नैशनल मीट से की थी इस आधुनिक मीट में पी टी ऊषा ने चार गोल्ड मेडल भारत के नाम किए थे इसलिए मुझे पी टी ऊषा एक पसंदीदा भी प्लेयर है मेरी और मैं इनसे खूब ज़्यादा इन्सपायर भी हुआ हूँ और मैं भी इनके जैसे ऐथ्लीट में जानना चाहता हूँ और गोल्ड मेदल गोल्ड मेडल जीत के अपने भारत देश का नाम रौशन करना चाहता हूँ